बच्चों को न्यूज़ देन देखना ज़रूरी है इसीलिए बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा न्यूज ज़रूर देखो पेपर भी पढ़ो हाँ तो बच्चों बच्चों को उत्स उत्साहित करना चाहिए तो बच्चे न्यूज़ पेपर ज़रूर देखते हैं अखबार पढ़ना एक अच्छी आदत है जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उपयोगी हो सकती है इसमें राजनीतिक अर्थव्यवस्था मनोरंजन खेल व्यापर उद्योग व्यापर और बारे में जानकारी होती है इस आदत से न केवल सामान जानकारी के बारे में आपको ज्ञान बढ़ेगा बल्कि एक आपको भाषा कौशल और सदा वाली भी एक सुधार करेगा बहुत सी लोगों को रोज़ाना अखबार पढ़ने की आदत है आदत होती है और सुबह सुबह अखबार पढ़े बिना उस उसको उनका दिन अधूरा रहता है बिना अखबार पढ़े उनका दिन अधूरा रहता है यहाँ बूढ़ों लोगों के लिए तो ज़रूरी है कि वह अखबार पढ़े बिना उनका इच्छा नहीं भरती है जब तक अखबार नहीं पढ़ लेते हैं समाचार दुनिया भर की खबरें लेकर आते हैं समाचार एक तक सूचना है और सामान ज्ञान प्रदान करते हैं समाचार पत्र किसी अच्छे देश की आर्थिक स्थिति खेल मनोरंजन व्यापार और पशु के बारे में समाचार प्रदान करते हैं अखबार पढ़ना एक अच्छी आदत है और एक आन आधुनिक जीवन आधुनिक जीवन है आधुनिक जीवन है आपको दुनिया की दुनिया के वर्तमान वर्तमान आदतों को सुधारना चहिए और अखबार भी पढ़ना चाहिए और समाचार भी देखना चाहिए इससे आपको सारा ज्ञान होता है अखबार पढ़ने से और आपको अच्छा फील होता है समाचार देखने से अखबार पढ़ने से आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को भी समझाना चहिए कि अखबार पढ़े और समाचार भी देखें और उससे बच्चे अपना पढ़ाई भी उसमें पढ़ाई भी में ही रूचि लेते हैं इसीलिए समाचार देखना बहुत ज़रूरी है अखबार भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है और बच्चों को भी समझाना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अखबार पढ़ें उसको उसमें मनोरंजन दें अखबार पढ़ने से मनोरंजन भी होता है समाचार देखने से इसलिए बच्चों को समझाना चाहिए कि पढ़ें हम लोग भी अखबार बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं बहुत आनंद आता है अखबार पढ़ने से और समाचार देखने से इसीलिए सबको समाचार देखना चाहिए अखबार भी पढ़ना चाहिए और इसमें बड़ा आनंद आता है बहुत खुशियाँ होती है खुशियाँ होती हैं और अच्छे अच्छे बात ज्ञान होते हैं और दूर देश के सब समाचार मिलते हैं इन्टरनेट से सब समाचार आते हैं सुनते हैं और मिलते हैं इसीलिए आप लोगों को समाचार देखना बहुत ज़रूरी है अखबार भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है आप लोग ज़रूर समाचार देखिए और बच्चों को भी उत्साहित करिए कि वह भी ज़रूर से ज़रूर अखबार पढ़े और समाचार भी देखें और घर में बूढ़ों बूढ़े लोग भी अखबार पढ़ते हैं और समाचार देखते हैं घर में टी वी भी लगी रहती है तो सब लोग देखते हैं